खेती जे कयलियै खेती कयलियै ओइमे लगता लगेलियै कते लागत लगेलियै कते लागत लगाकऽ खेती कयलिये वर्षा भेलै पियर भए गेलै रौदी भेलै जे जड़ि गेलै ओ खेती नहि भेलै उ खेती जे नहि भेलै आदमी कते अफसोस कयलकै एते रुपैआ लगेलहुँ हमरा खेती नहि भेल एते रुपैआ लगाकऽ कोनो फायदा नहि भेल कोनो अथी नहि भेल ओइके लिए आब दोबारा खेती करब फेर घरसँ लगाउ रुपैआ फेर दोबारा करू ओहिके लिए सरकार कोनो समाधान कोनो उपाय नहि छै खेतीमे कते लग्गत छै घरके पाइ लगाके लोग अपना खेती कयलक जरि गेल खेती भेल नहि कोनो अथी भए गेल रौदी भेल तऽ जरि गेल वर्षा भेल तऽ पियर भए गेल लोक जुए खेलै छै घरसँ तऽ रुपैआ लगा दै छै एक मोटा मुदा लोक जुए खेल जाइ छै उपजि गेल तऽ ठीक छै नहि उपजल तब जुएके लेखा रहल ओहिके लिए सरकारके कोनो समाधान नहि कोनो अथी नहि ओहिके लिए लोक दोबारा गरीब लोक की करतै गरीब लोक फेर दोबारा लगेतै खेतीमे से हेतै गरीब लोक तऽ दोबारा नहि लगा सकै छै लगा तऽ देलकै एक बेर लगा देलकै जोड़ि झपटि कऽ जहाँ तकके भेलै तहाँ तक खेती कए लेलकै आब दोबारा केना खेती करतै ओकर कोनो उपाय नहि छै गरीब लोकके लिए दोबारा कोनो उपाय नहि जे एक बेर भए गेलै से भए गेलै एक बेर जे कए लेलकै से कए लेलकै दोबारा कोनो उपाय नहि